धार्मिक स्तर धार्मिक स्तरों पे मंदिरों में पूजा कि जाती है लोग शुद्धीकरण का पाठ कराते हैं मंदिरों में और शादी होती है तो हम सबसे पहले मंदिर में जाते हैं मंदिर से चढ़ाई करते हैं हम पूरी चढ़ाई करते हैं शादी शादी होती है तो दूल्हा भी कीर्तन करवाते हैं कीर्तनों में ग्रुप होता है लेडी होगा वो मिल के कीर्तन करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है हमारे परिवार के लिए तो ऐसे होता है गुरुद्वार गुरुद्वारे में जो पंजाबी लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं कीर्तन करते हैं पाठ करते हैं सदगुरु का ऐसे ही ऐसे ही हमारे मुसलमान भाई हैं वो वो अपने मस्जिदों में जाते हैं वो वो उनका जो भी है पाठ वगैरह करते हैं अल्ला के ऐसे ही हम अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं हिन्दू के हम अपने मंदिरों में कीर्तन कराते हैं जागरण करवाते हैं बड़ा बड़ा खाटू शाम जी का कभी किसी भगवान का कभी किसी उसका मनोरंजन उठाते हैं ऐसे उस जागरण के बहाने भजन कीर्तन के बहाने हम भजन करते हैं मंदिरों में बैठ के तो हमको मन को संतुष्टी मिलती है तो पहले तो लेडीज होती थी वो ही अब आज आज कल भारत में बुजुर्ग बूढ़े बड़े आदमी होते हैं वो वो भी भजन करते हैं कीर्तन करते हैं और भजन गाते हैं अच्छे अच्छे